हेॾा ॾाढा सारा स्टाइल आहिनि जेके मां सिखण चाहियां थी अॼुकल्ह नया नया कट ऐं स्टाइल अची विया आहिनि जेके मां न ॼाणिया पर अॼ जा माण्हू कटिल ऐं बॉलीवुड सां प्रभावित थी कपिड़ा पाईंदा आहिनि कोइ गिराकु मूं वटि अचे ऐं मोबाइल मां कढी काई डिज़ाइन ॾेखारे थो त मूंखे उहा नथी ठाहे सघां ॾाढो दुख थींदो आहे मां कोशिश कंदी आहियां त मां नया तकनीक सिखंदी रहां जेसां मां नयां ऐं सुठा कपिड़ा ठाहे सिलाई करे सघां